हैल्लो बिलकुल जी बिजय बिजय सिंगर बोल्ला ना मैं बोह्त बधिया सब खैरियत तुस सनाओ जी हुकम करो बिल्कुल जी कोई माता दा जगराता कराना जी जी जी ठीक ठीक ठीक दिक्खो जी जेकर साढ़े कोल पूरा साज समान बगैरा जो बी माइक मुइक माता दि'यां मूर्तियां जां कोई बीह असैं स्टेजे दा शो करना जिसी ओ पूरा त्यार करना ओ मंडली जेह्ड़ी बी ऐ ना ओ हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ओके सर ओ साढ़े कोल सारा सिस्टम होना ओह्दा असैं अमाउंट जेह्ड़ा कोई ग्यारां ज्हार इक्की ज्हार पंदरां दस जो बी ऐ इय्यो दिक्खी लैन्ने आं जेह्ड़ा बी ऐ ना हुन साढ़े क्आसी लोक गरीब परिवार न जो बी ऐ इन्ने पैसे नेईं होई पे ते चलो जिन्नी छूट होग ते कर लैगे कोई गल्ल नि चलो माराज नार्मल लाना होगा ते कोई गल्ल नि ऐ थोआढ़े अपने परिवार नेही गल्ल ऐ घरे कोई सत्त ज्हार रपेया देइड़ेओ तुस सारा टोटल सत्त ज्हार रपेआ कराईउड़ेओ ठीक ऐ नाईट च पूरा प्रोग्राम चलना ना एह् पं'जी तरीक ऐ जां छब्बी पंजी शाम्मी प्रोग्राम ऐ ना ठीक ऐ ठीक ऐ ते सत्त टू नौ अस आई जागे बड़ा अच्छा बढ़िया हांजी हां मेरा पर्सनल नंबर ऐ जी ऐसी कोई गल्ल नि ऐ इस्से नंबर पर तुस काल करेओ और कोशिश करगे कि जल्दी कोला जल्दी अस पुज्जी जाह्चै थोआढ़े कोल चार पंज बजे ओह्दे बाद प्रोग्राम दी सैटिंग करदे टाइम लगदा फिर सिस्टम जिन्ना बी ऐ सारा त्यार करदे टाइम लगदा ते आई जाह्गे अस जी जी जी ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब दा शुभ नाम केह् ऐ थोआढ़ा शुभ नाम केह् ऐ दिलबर ठीक ऐ सर मैं थोआढ़ा टाइम नां लिख लैना और डेट लिख लैना ते कोई गल्ल नि अस थोआढ़े कोल आई

ओके ओके थैंक यू